सर पहले तो हम पहाड़ी जगह घूमने के लिए जाएँगे जैसे पहाड़ पर जैसे झरना लगता है सब कुछ लगता है झरना में भी पानी गिरता है जैसे वहाँ घूमने में बहुत अच्छा लगता है वहाँ हरा भरा रहता है वहाँ बहुत सुन्द बहुत सुन्दर और बहुत शान्त जगह रहती है पहाड़ पर वहाँ घूमने में बहुत मज़ा आता है बहुत सी जहो जहाँ यह पहाड़ से भी समुद्र समन्दर में भी घूमने के लिए बहुत अच्छा होता लगता है नाव पर जो है घूमने में ऐसे समुद्र में घूमने से बहुत मज़ा आता है जैसे नाव पर घूमते हैं वहाँ पर भी बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं वहाँ होटल रहता है सब कुछ रहता है खाने की भी सुविधा रहती है पानी पीने की भी सुविधा होती है नल रहता है वैसे पानी लोग आजकल तो पानी में फिल्टर का भी पानी पीते हैं बिसलेरी का भी पानी पीते हैं पहाड़ पर जाने में बहुत झरना लगा रहता है वहाँ से देखने में बहुत मज़ा आता है सब कुछ घूमने भी बहुत अच्छा रहता है और समुद्री इलाका में भी मॉनसून रहता है इस समय वातावरण बहुत अच्छा रहता है बहुत शान्त माहौल बहुत शान्त में भी आते हैं बहुत शान्त माहौल होता है बहुत शान्त जगह रहती है पहाड़ी इतनी अच्छी जगह है कि पहाड़ पर बहुत सारा बड़ा बड़ा वृक्ष रहता है बड़ा बड़ा बहुत वहाँ पहाड़ पर बहुत सारा जानवर भी रहता है बहुत बहो बड़का बड़का घर भी रहता है सुनसान जगह रहती है घूमने बहुत वहाँ ठण्डा ठण्डा हवा चलती है मौसम भी बहुत अच्छा वहाँ का होता है घूमने पर भी बहुत वह सुन्दर लगता है बहुत बढ़ियाँ होता है घूमने में भी अच्छा लगता है जहाँ जैसे हम और समन्दर जगह जाते हैं तो समुद्र में भी घूमने में बहुत अच्छा लगता है नाव पर घूमते हैं ऐसे पनियाँ जहाज पर घूमते हैं पनियाँ जहाज पर तो बहुत सारी सुविधाएँ रहती हैं खाने पीने की भी सुविधा रहती रहता है सोने का भी रहता है होटल रहता है वहाँ पर सब चीज़ हर एक तरह की सुविधा सब एक जगह होती है जंगल में भी घूमने में मज़ा आता है जंगल पहाड़ी इलाका बहुत अच्छी जगह है जंगल में भी घूमने में डर भी होता है इस यहाँ बहुत बड़ा बड़ा जानवर रहता है बड़ा बड़ा बहुत कीड़े मकोड़े वाला जानवर रहता है जैसे साँप रहता है साँड़ रहता है हाथी वग़ैरह बहुत सारा शेर वग़ैरह रहता है लेकिन वह सब तो अब नहीं है वह सब तो घूमने में बहुत अच्छा लगता है घूमने में भी बहुत सारा अब समय बहुत बढ़ियाँ होता है यहाँ पहाड़ पर झरना लगा रहता है झरना में भी यहाँ बहुत सारा लोग स्नान करते हैं वहाँ घूमते हैं फिरते हैं ऐसे बहुत चीज़ यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से पहाड़ में भी घने जंगल रहते हैं पहाड़ों जैसे सूर्य अस्त हो जाते हैं तो वहाँ बहुत अथी अब लगता है लेकिन सूर्यास्त से पहले तो वहाँ बहुत बढ़ियाँ होता समुन्द्र तट पर बहुत रहते हैं सम समुन्द्र पट तट पर जो जंगल रहते हैं उसमें भी जानवर बहुत रहते हैं उसमें भी घूमने में बहुत अच्छा रहता ठण्डी ठण्डी हवा चलती जगह रहती है सुनसान जगह रहती है वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है घूमने में भी ऐसा बहुत अच्छा से होता है लेकिन वहाँ कि वहाँ का बहुत ऊँचा पहाड़ रहता है पहाड़ पर घूमने से वहाँ डर भी होता है घूमने में चढ़ने में भी डर होता है बहुत सारा लोग तो चढ़ नहीं पाते हैं लेकिन हमलोग तो इतना अथी में तो चढ़ पा पा लेते हैं लेकिन वह सब उतना चढ़ नहीं पाते हैं हम पहाड़ पर जैसे समुद्र में भी समुद्र में भी जाने में नाव पर बहुत डर लगता है बहुत सारा अथी होता है कहाँ जो पान बड़ा बड़ा पानी में भी बड़ा बड़ा जानवर रहता है तो बहुत नदी में भी डर लगता है समुद्र में भी लेकिन रहते हैं तो वह तो बहुत स्पीड में रहता है सबसे उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है लेकिन फर्क तो पड़ना चाहिए वह और अथी का होता है पहाड़ जैसे उन पहाड़ पर घने जंगल रहते हैं बर्फ़ीली जगह रहती है बर्फ़ीली जगह रहती वहाँ बहुत ठण्ड लगती है ठण्डी भी लगती है जिससे क्या पहाड़ जैसे हर तट पर जंगल भी बहुत रहता है जंगल में भी बड़ा बड़ा जानवर रहता है बड़ा बड़ा सब कुछ होता है सूर्य अस्त के बाद वहाँ बहुत अथी होता है बहुत डरावनापन नजर आता है लेकिन वहाँ पर जैसे वहाँ होता है साँड़ रहता है हाथी रहता है शेर रहता है बहुत सारा सब जानवर बहुत वह जहरीला भी होता है बहुत अच्छा भी रहता है वहाँ बड़ा बढ़ियाँ बढ़ियाँ दृश्य घास वृक्ष वृक्ष और बहुत सुन्दर सुन्दर लगता है वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा से होता है हाँ वहाँ अधिक होता है बर्फ़ीली जगह होती है पहाड़ बहुत नहीं घने जंगल में तो पहाड़ी सूर्य अस्त भी होता है बर्फ़ीली जगह पर सूर्य अस्त होता हाँ वहीं से हमलोग जैसे बादल छाते हैं तो पहाड़ी जगह में बहुत अन्धेरापन झल लगता है पहाड़ी इलाके में बहुत अन्धेरा लगता है लगता है बहुत सुनसान हो गया है बहुत अथी हो गया है लेकिन अब यहाँ तो नहीं होता है हमलोग को जैसे तो बहुत अच्छा होता है यहाँ बहुत कम होता है पहाड़ी जगह में बहुत कम होता है तो उतना नहीं कर पाते हैं